ओके सो सगळे जाण लायफान केन्ना ना केन्ना तरी मिश्टेक करतात हांवेंनू म्हाजे लायफान एक मिश्टेक केल्ली म्हाजे कामार हांव इंटनशिपाक वयतालो पणजे कंपनीन एक फ्रितींग म्हुणू कंपनी आसा थंयसर हांव हेका वयतालो इंटनशिपाक आनी थंय म्हाका आतां प्रोग्रामींग हें न्हू फूल तो कंपनी फूल प्रोग्रामींग सगळें आयटी रिलेटेड काम आसतालें सो थंयसर म्हाका पयलीं म्हटल्या प्रोग्रामींग सामकें कळनाशिल्लें आनी आमचो थंय एक ग्रूप आशिल्लो कळें सो त्या ग्रुपान आमी मेळून प्रॉजॅक करताले सगळ्यांक डिफरण डिफरण टाक्स टास्क दिल्ले आनी हांवें किदें केलें लायक म्हाका तें कळनाशिल्लें न्ही आनी हांव घरा कडेन येवन सारको शिकनाशिल्लो सो म्हाका ते कामार काम करपाक सारकें जमनाशिल्लें तर मागीर हांव किदें करतालों आनी कोणाचो कोड कॉपी पेस्ट मारून दाखयतालो सराक सो ती म्हाजी एक मिश्टेक आशिल्ली आनी ती मिश्टेक ओवर कम करपाक हांवें घरा कडेन येवन प्रॅक्टीस केली शिकलो हांव तेजेर आणी हांवेन ती मिश्टेक सुदारली कळें आनी आतां हांव म्हाज्या हितून हांव ओन कोडींग करूं शकतां सो ती म्हाजी तेन्ना एका टायमार एक मिश्टेक आशिल्ली बट आतां हांव ते मिश्टेक समजून हांव म्हाज्या तरेन आतां हें करतांं